ہم نے اپنی والدہ کو بہت قریب سے کھانا بناتے ہوئے دیکھا ہے بہترین کھانا بناتی تھیں اور ان کا کھانا بنایا ہوا اتنا شاندار ہوتا تھا کہ ہم نے بھی ایک ریسیپی سیکھنے کا ٹھان لی اور انہوں نے مجھے قورمہ بنانا سکھایا آج میں قورمہ جب بھی بناتا ہوں اور لوگ کھا کر جب خوش ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ میری ماں کا ریسیپی ہے جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا